फोटोग्राफ तो मैंने एक ही बार ली थी जब मैं वैष्णो देवी गया था उन पहाड़ियों के नजारों में जो मैंने फोटू खींचा वो कुछ कहानी ही कुछ अलग थी वो समय भी अलग था भावुक हो गया था मैं जब माता के दरबार में था और उस फोटू के साथ मेरा कुछ अलग ही रिश्ता जुड़ चुका था जो फोटू उसके बाद मैंने आज तक फोटू ही नहीं खींची मेरा मन ही नहीं लगता है वो पहाड़ी काफी यादगार पहाड़ी रही मेरे जीवन में जिसे में बता भी नहीं सकता लेकिन वो फोटू काफी अच्छा फोटू था और वहाँ की यादें आज भी मेरे पास हैं फोटू में कैद हैं बहुत अच्छा लगता है उन फोटू को जब भी मैं देखता हूँ

ठीक ही है सब कुछ जीवन में